ہاں ہیلو انٹرنیٹ ہیلپ لائن والے بھیا ہے آپ کے یہاں انٹرنیٹ کی رکاوٹ ہو رہی ہے تو آپ انٹرنیٹ کی جو رکاوٹ ہے تو اسے دور کیجیے کیوں کہ میرے ایگزامس ہے موبائل سے بہت سارے کام ہوتے ہیں واٹس اپ چلانا یوٹوب چلانا ایگزام میں تیاری کرنا پڑھائی کرنا بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو موبائل سے ہمیں کرنا پڑتا ہے جو کہ ابھی نیٹ نیٹ کا پرابلم ہے اسی لیے اگر اس میں رکاوٹ ہے تو اس کو جاری کیجیے اور انٹرنیٹ جو جیسے انٹرنیٹ کا کوئی اگر الگ سے پرابلم ہے تو وہ آپ ہم کو بتائیے اور اس کے بعد بتا کے تاکہ ہم اس کو اس اس کا ویٹ کر سکیں تاکہ اس کو اس کا ویٹ کر سکیں اور اگر وہ وہ آئے لیٹ سہی تو ہم اپنے ایگزام کا تیاری کر سکیں اور اس میں پڑھائی موبائل میں جتنے کام ہیں جتنے میرا کام رکے ہوئے ہیں سب موبائل سے تیاری کر سکیں